میں اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں روزانہ صبح گھر کے سامنے جھاڑو دیتی ہوں اور کوڑا کرکٹ کو ڈسبن میں ڈالتی ہوں ہمسائیوں کو بھی صفائی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں تاکہ سب مل کر ماحول کو صاف رکھیں گلی میں اگر کوئی کچرا پھینک دے تو اسے اٹھا کر مناسب جگہ رکھ دیتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ پلاسٹک کا استعمال کم ہو اور ریسائیکلنگ پر دھیان دیں بچوں کو بھی سکھاتی ہوں کہ زمین پر کچرا نہ پھینکیں کبھی کبھار محلے والوں کے ساتھ مل کر صفائی مہم میں بھی حصہ لیتی ہوں میرا ماننا ہے کہ اگر ہم شخص ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر صفائی کرے تو ہمارا ماحول بہتر اور صحت مند ہو سکتا ہے